हेलो यै हमर गाय खुलि गेलै हन बुललियै उ मोटकी दौड़ाबै हिके बुललियै आहाँ आबु हमरा पकड़बै बुझलियै पकड़बै तब ने दौड़ै पूरा उ बहुत बदमास हिकइ हमर गाय देखिऔ ने तऽ रस्सियै तोड़ि देलकै हने बुललियै आओर कोइ पकड़ैवला नहि हए आओर पकड़ै लए जाइ छियै तऽ मारे लए दौड़ै हिके नहि पकड़ै दै हय देखिऔ ने जहाँ पकड़ै लए जाइ छियै से मारै हिके बुझलियै तऽ कथी करियै तऽ फेर आ हँ नाथे टुटि गेलै जानु नाथे टुटि गेलन बुललियै जानु खिआ गेलनि नाथ नाथे सड़ि गेलनि नाथे भेजलियै हन छौड़ाके कहलियै हन जो कीनि कऽ ला गऽ रामचन्दर बक्सियासँ छौड़ा कीनि कऽ एतै ने तब हींए ने बनेबै ताले आहाँ एबै ताले पकड़ि दिऽ ने तनी भाय आरके भाय आरके पकड़ि कए रखबै तऽ ताले छौड़ो लेट एतै

हँ ओकरा अइमे लपेट देबै आओर बुता रहति ने दू गोटा तब एक गोटा नाथ पकड़बै आहाँ हम्मे नाथ पकड़ले रहबै मुखारी आओर आहाँ ओइमे सँ अथी रस्सी रहितै ओ रस्सी खसाके आरपारके कऽ घीच देबै घीचके तब गरदनमे बान्हि देबै तऽ ओइसँ बदमासी नहि करतै हूँ तनिका हल्का सुतरी ओइमे लगा दियैके हए लगाके एना एन्नी घीच देबैने तऽ भऽ जेतै कोनो मर्दों मानुस नहि अय अब गायो अछि देखै छियै हूँ हूँ ताबे जेना होतै तेना कऽ कऽ कऽ रखबै तकर बाद देखल जेतै हूँ बात ओहे हिके माले हय डडहर तक पत्ता आर जनु घासे आर कम पड़ि गेलै ने गायके तै से ई गाय अथी कऽ लेलकै खुट्टा आर तोड़ि लेलकै हन हूँ वएह से मारतै तऽ मारतै नाथ देबै तऽ ठीक हइ हूँ धीओ पुतो नै ने छुवै हइ जहाँ धीओ पुतो हूँ हूँ वएह वएह छै नै तऽ नै करतै रहै एत्ते हरान कऽ कऽ औरो नत्था हइ तऽ आओर दौड़ै हइ जादे कऽ रमकै हइ गाय हमरा माथा पागल केने हइ से बुझलियै दौड़ै हइ जान से फालतु रुपैओ खरचा कऽ कऽ कनी आबो नहि हए देखिऔ भागै हइ केत्ते जे मकइ तोड़ देलकै दण्ड जुर्माना लेतै तऽ हूँ हूँ